जों बेयाव जोंनि जायगायाव बेलेग जाथि बारा गैया आरो मात्र' एसामिसफोर दं आरो जों बर'फोर दं बर'फोराबो ना गुरो जेखाइजों आरो सेन सायो बानदो थेनानै सारनानै हमनानै जायो दैमायाव जोङो लाङि सायो जेलोंजोंबो हनानै जायो

जोंजों लोगोसे हारसाफोराबो बिदिनो जयैनो हमो बिलोफोराव नाथुर खांख्राइ ना बामि दैमानि ना अनथाइ हारसाजों बर'जों लोगो नांनानै बिदिनो ना खांख्राइ गुरलायनानै जों ज' बैसागो फोरबोबो ज' ज' फालिलायो बैसागोफोरा हारसाफोराबो बैसागो फालियो जों बर'आबो गोदान बोसोरनि

गासै रायजो राजाफोरा जयै मावनायनि दांनायनि दुखु खस्थ' नांलाय खमलाय हारियाव एना एनि जालायनायनि गोदान बोसोराव जमा जालायनानै गावजों गाव गथ' गाथाइ बोराइ बुरै गोरों रोङि गेदेर उन्दै जमा जालायनानै जों मान बावलायो बेयावनो बोसोरसेयाव नांलाय खमलाय जालांबाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय धोरोम सिबिनाय हारि सिबिनाय बेफोरबायदि गासै झामेरलाफोरनि थाखाय बोसोरसेया थांबाय बिदि बुंनानै जों जयै हारसा बर' खौसे जानानै बैसागो मासाव बैसागो बोथोरावनो फालियो जयै बैसागो फांसन आरो हारसाफोरा फालियो बैसाग बिहु जों बिदिनो मोननैजों खौसे जानानै गोरोब लायनानै थायो आरो बे फांसनावनो गथ' गेदेर बोराइ बुरै ज' ज' ग्रोम ग्रोम रंजा बाजा खारनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बायदिसिना फरायसाफोरनिबो मोजां मोजां गोरोंफोरखौ मान बावलायनाय आरो गथ' गथायफोरखौ गियान बोसोन थिननाय बिदिनो गोरों गिदिर गोलाव मानसिफोरा बुजाय लाङो बेबायदिनो जोङो सोलिनानै थायो आरो

जोंहा जोंनि गामियाव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा दं बे दैमायाव बारा ना थाया थेवब्लाबो जोङो जानो थाखाय माब्लाबा गोसो जाबा दैमायाव थाङो नाथुर खांख्राइ साम' लाबोनानै जायो आरो बे दैयाव ना बारलिफोर माफा मानै मोननाय जायो आरो दैमायावनो गासै माबाफोरा थायो आरो एसे एनै साम' गोलाव बेनिफ्राय खांख्राइ बुरुगा खांख्राइ जामुनि थाया बेयाव बोहैनाय दैयाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैमा गामि गेजेरजों दङ बेयावनो जोङो जायो हमनानै बांद्राय ना मोनखाया आरो बेयाव ओमफ्राय माब्लाबा बिदिनो फल'जोंबो जोबो हौवाफोर हिन्जावफोर ज' ज' फैयो ओमफ्राय हारसा बर' ज' लोगो नांनानै सोरबा आस्रा लायो सोरबा जेलें लायो सोरबा जेखाइ लायो आरो सोरबाफोरा हमनो गोरोंफोरा आखाइजोंबो हमनानै जायो दा सोरबा रोङो सोरबा रोङा नाखौबो आखाइजों हमनो बेनिखायनो आखाइजों हमनो हाग्राया हमबाय आरो जेजों हमग्राया हमबाय सोरबा आरो फल'जों जोबग्राया जोबबाय बेफोरबायदिनो लाबोनानै जायो दा जों गामियाव बिदिनो जों थानानै मोजां मोनो हारसा बर' ज' खौसे जानानै ना खांख्राइ हारि सिबिनानै गोदान बोसोरनि गोजाम बोसोरनि बेफोरबायदिनो फालिनानै ग्रोम ग्रोम जों सोलिनाने दङ आरोमा